म्हज्या वाठारांत शेती वेवसाय बरें तरेन जावपाक शकता तेच परेन दर्यो त्या गांवांत आशिल्ल्या कारणान नुस्तेंमारिचो वेवसाय जाव जावपाक शकता लोकांनी सरकाराच्या आदारान जर हे दोनी वेवसाय केलें जाल्यार गांव उदरगतीक पावपाची शक्यताय आसा